मूंखे नंढपण खां घुमण जो ॾाढो शौक़ु आहे मुंहिंजा मम्मी पप्पा मूंखे हर साल नईं नईं जॻहियुनि ते घुमण वठी वेंदा आहिनि हुन खां पोइ असां अंबाजी विया हुआसीं ऋषिकेश विया हुआसीं सोमनाथ विया हुआसीं आशापुरा ते विया हुआसीं पावागढ़ विया हुआसीं गीरनार चढ़ण विया हुआसीं अलॻि जॻहयुनि ते घुमंदा रहंदा आहियूं हुन खां पोइ मूंखे सभिनी खां वधारे हरिद्वार वणंदो आहे हरिद्वार में मां गंगा माता में सनानु कयो हुओ हुन खां पोइ मां गंगा माता जी मां आरिती कई हुई हुन खां पोइ मां असां हरिद्वार में अलॻि अलॻि शयूं वरितियूं हुयूंसीं सीटर वरितियूं हुयूंसीं शालूं वरितियूं हुयूंसीं ऐं हुते खाइण बि ॾाढो सुठो हुओ असां उते सिंधी कोकियूं बि खाधी हुईसीं उते सुठी सुठी धरमशालाऊं बि आहिनि असां हुन में टिकिया हुआसीं हुन खां पोइ असां ॠषिकेश विया हुआसीं ऋषिकेश में मां लक्ष्मण झूला ॾिठो हुओ उहो बि मूंखे ॾाढो वणियो हुओ हुन खां पोइ असां मसूरी विया हुआसीं मसूरी में मां पहाड़ ॾिठा हुआ ऐं हुते असां मैगियूं बि खाधी हुईसीं हुन खां पोइ मां अमृतसर वई हुअमि अमृतसर में मां गोल्डन टेम्पल ॾिठो हुओ ऐं मां हुते लंगर बि खाधो हुओ हुन खां पोइ मां उते इलाही मज़ा कई हुई ऐं असां उतां खां पोइ गाॾीअ में ॿिए हंधु विया हुआसीं ऐं हुन खां पोइ असां सोमनाथ विया हुआसीं सोमनाथ में मां महादेव ॾिठो महादेव जो मंदरु इलाही मस्तु हुओ हुन खां पोइ मां समुंड ते वेई हुअमि समुंड ते वञी करे असांखे ॾाढी मज़ा आई हुन खां पोइ मां राम मंदरु वेई हुअमि हुते बि असांखे ॾाढी मज़ा आई राम मंदर खां पोइ मां गीता मंदर बि वेई हुअमि हुते कृष्ण भॻवानु ॾिठो कृष्ण भॻवानु जो सभु ॾिठो उते मां त्रिवेणी संगम बि ॾिठो हुन में बि असां सनानु कयो होसीं त्रिवेणी संगम में हुन खां पोइ सभु भालका तीर्थ विया हुआसीं हुते कृष्ण भॻवानु जे अंतिम उहा उ उते मूर्ति आहे हुनखे पेर में उते तीर लॻो हुओ उहो बि असां ॾिठो होसीं इअं असां अलॻि अलॻि जगहयुनि ते फ़ेम अइन घुमंदा रहंदा आहियूं